मेरी जेह्ड़ी मम्मा हैन उनेंगी जेह्ड़े पक्षी होंदे उंदा चैहक चैहक चहचकान जेह्ड़ा होदा ना बड़ा पसंद ऐ उनेंगी ते स्हाड़े घर हर रोज सवेरे मम्मा केह् करदे इक मतलब पार्ट जेहा बनाए दा ऐ पक्षियें दा ना पानी पीने आस्तै जेह्ड़े होंदे नी उंदे पानी पीने आस्ते पार्ट बनाए दा ओह्दे बिच के पानी रक्खी उड़दे न कन्नै बड़े सारे दाने बी पाई उड़दे और बड़े सारे पक्षी जेह्ड़े ओह् उद्धर आई जंदे खाना खाना खुना खान आस्तै क्योंकि हुन हुन ते सारें ओह् गिज्झी गेदे न उनेंगी पता चली जंदा रोज आई जंदे ओह् अपने आप कि उनेंगी पता इद्धर रोज खाना स्हाड़े आस्तै होंदा के होंदा रूट्टी स्हाड़े आस्ते म्हेशां पेदी होंदी जेल्लै बारिश होंदी ऐ ते फिर ओह् पक्षियें दा मतलब थोह्ड़ि मुश्किल होई जंदा क्योंकि बारिश च रक्खी उड़न ते फिर जियां मुड़ी बारिश रूकदी ऐ ते ओह् फिर आई जंदे इद्धर दाने बगैरा खान क्योंकि ओह् जेह्डे़ पक्षी न उनेंगी उनेंगी पता चली गेदा ओह् की इद्धर खाना मिलदा ही मिलदा ऐ ते जेह्ड़े अज्ज कल्ल दे लेकिन अगर दिक्खने आं अस्स अज्ज कल्ल लोग नेई करदे ना ही कोई पैहले पैहले पंक्षियें आस्ते दाने पाने छोड़दे लेकिन अज्ज कल्ल बड़े सारे लोग न जेह्ड़े नेंई करदे कुसै आस्ते ना दाना पक्षी आस्ते ना पानी छोड़दे लेकिन असेंगी करना चाहिदा क्योंकि ओह्बी ते उंदे बिच्च बी ते जान हुंदी ऐ बड़े सारे जेह्ड़़े पक्षी न ओह् जेहदी स्हाड़े खंबे बगैरा लगदे इंदी तारें तारें बिच फसियै उंदी वजह कन्नै उंदी डैथ होई जंदी ऐ लेकिन बड़़े सारे मतलब पक्षी ना एह्दी वजह कन्नै बड़े मतलब एह् किश जेह्ड़े न भुक्ख दी बजह कन्नै बी मरा दे'न असेंगी केह् करना चाहिदा अपने घर बिच थोह्ड़ा मते नी थोड़े जे दाने वगैरा होई गे अनाज दे ओह् रक्खी उड़ने चाइदे ताकि ओह् आइयै अपना मतलब खाना बगैरा खाई लैन ते पानी बगैरा बी रक्खना चाहिदा क्योंकि बड़े सारे पक्षी हुंदे जेह्ड़े ओह् मतलब अपने आस्ते खाना अपने नेई लेई सकदे न ते असेंगी उंदी मदद करनी चाहिदी उंदे आस्तै खाना बगैरा अवेलेबल कराना चाहिदा उ'नेंगी ते जेल्लै बेह्ड़े बेच्च पंक्षी आई जंदे ओह् बी बड़े मतलब दिक्खने च बी बड़े प्यारे लगदे लेकिन बड़े लोग ओह् बड़े इयां मतलब नेई दिक्खना चाहंदे की पक्षी उंदे बेह्ड़े बिच औन जां किश बी लेकिन असेंगी मेरी इयै आखना ऐ कि असेंगी अपने बेह्ड़े बिच जां छत्त उप्पर थोह्ड़े हारे दाने कड़्डिये रक्खी उड़ने चाहिदे कन्नै पानी बी रक्खना चाहिदा जेह्ड़़े पक्षी खाई सकन जां पी सकन